مجھے گانا بھی سننا پسند ہے اس کے لیے میں سدا بہار سونگ جو پرانے سونگ ہے اس کو سنتا ہوں اور اس میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے دیش کے ہمارے جو ملک کی جو تہذیب ہے وقار ہے ان کو بھی نظر اند نظر میں رکھتے ہوئے گانا بنایا گیا تھا جیسے کہ کمار سانو کا گانا لتا منگیشکر گانا ان سب کے گانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو میں کبھی کبھی سنا کرتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں مطلب کتابیں پڑھتا ہوں اور کتابیں پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی بوریت ہونے لگتی ہے تو پھر گانا سن کے تھوڑا سا مائنڈ جو ہے فریش ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے جب کہیں ٹریول کرتا ہوں تو ٹریول کے درمیان جب خالی وقت ملتا ہے اور اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اس وقت بھی گانا سننا ہم پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے اکثر و بیشتر موبائل کا یوز کیا جاتا ہے اور بلو توتھ بھی یوز کرتے ہیں یا تو ہیڈ فون کا بھی یوز کرتے ہیں اور جس کے وجہ سے ہم گانا سنتے ہیں اور پھر مائنڈ فریش ہوتا ہے اور وہ پرانے زیادہ سے زیادہ تر گانے ہوتے ہیں